मां जॾहिं सां बाइक हलाइण इस्टाट कयो त बाइक हलाइण जो ख़ूबु शौक़ थींदो हुओ मांखे कि मां बाइक सां दूर दूर वञा घर वारा अलाऊ न कंदा हुआ लेकिनि असां वरी बि शहर में हलाईंदा हुआसीं त हिकु बार मौक़ो अहिड़ो लॻियो मांखे कि मां मांजे दोस्त असां तइ कयोसीं कि असां कानपुर बाइक सां वेंदासीं त असांखे कुझु कम बि हुओ हुते त इहो थियो कि असां बाइक सां वेदासीं त हुते आसानी बि थींदी लोकल में घुमण में हर शइ में अ बाइक जो नओं नओं शौक़ हूंदो हुओ त बाइक ते वेही करे वियासीं असां हालांकि हेलमेट ॿिन्हिनि लॻायोसीं असां सुठे नमूने बाइक ते वियासीं ऐं लखनऊ कानपुर जी जेकी दूरी हुई अपडाउन ॿ सौ चालीह किलोमीटर हुई हुन टाइम ते रोड बि हेॾा सुठा न हुआ त असांखे ॾाढी तकलीफ़ थी उहा वञण महिल त न वापसी में ख़ूबु तकलीफ़ थी त इहो थियो की भैया बाइक सां पंहिंजो शहर में त हलण ठीकु आहे ॿिएं शहर में या पंहिंजे शहर खां ॿाहिरि बाइक सां वञण में तकलीफ़ ई आहे छो की बाइक में अगरि रस्ते में काई दिक़त थिए थी पंचर थिए थी तॾहिं बि तकलीफ़ थिए थी तेल बि लॻे थो और गर्मी जे टाइम में उस बि ख़ूबु लॻे थी